دیسی اور شہری علاقوں سے کھیل کھیلنے میں بہت سارے فرق ہیں جیسے کہ دیسی علاقوں میں کبڈی کشتی کھوکھو گلی ڈنڈا تیراکی ایسے کھیل زیادہ کھیلے جاتے ہیں جبکہ شہری علاقوں میں کرکٹ فٹبال والی بال واسکٹ بال ہاکی گولڈ بیڈمنٹن ٹینس پول بولٹ ٹرپل جمپ لونگ جمپ آدی کھیل کھیلے جاتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ دیسی علاقوں میں کھیل ایسوسیشن وے اکیڈمی نہیں ہوتی ہیں جس سے کھیل بہتر نہیں ہو پاتے جبکہ شہری علاقوں میں اکیڈمی ہوتی ہے جس سے ان کے کھیل بہتر ہو جاتے ہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ دیسی علاقوں میں کھیل کھیلنے پر اپورنوٹریز کم ملتی ہے اور شہری علاقوں میں کھیل کھیلنے پر اپورنیٹیز زیادہ مل جاتی ہے چوتھا فرق یہ بھی ہے کہ دیسی علاقوں سے کھیل کھیلنے پر اسٹیٹ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک کھیلنے پر بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ شہری علاقوں سے کھیلنے پر اسٹیٹ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک کھیلنا آسان ہو جاتا ہے دیسی علاقوں سے کھیلنے پر کم موقعے ملتے ہیں اور کم کامیاب ہوتے ہیں کھیل اچھا نہیں ہو پاتا ہے جبکہ شہری علاقوں میں اکیڈمی ہونے کی وجہ سے کھیل بہتر ہو جاتے ہیں زیادہ ملتے ہیں موقعے زیادہ ملتے ہیں اور کامیاب زیادہ ہوتے ہیں